जीअं त मां नंढी हूंदी हुयसि त मूंखे टिकेटियूं सिक्का ऐं झूनियूं झूनियूं शयूं जमा करण जो शौंक़ु हूंदो हो पंहिंजी वॾी ॾाॾीअ खां झूना झूना सिक्का वठंदी हुयसि ऐं पाण वटि जमा कंदी हुयसि जीअं त पंजकी ॾहकी पैसो ॿ पैसा रुपै जो नोट ॿी रुपिए जो नोट चारानी अठानी झूना झूना डाकघर जूं टिकेटूं पाण वटि रखंदी हुयसि ऐं अॼु बि उहे मूंखे मूं वटि उहे मूं वटि आहिनि ऐं मां पंहिंजे अॻियां जे पीड़ीअ खे ॾेखारींदी आहियां ऐं ख़ुशि थींदी आहियां उहे मुंहिंजे लाइ तमामु अनमोल आहिनि ऐं ॾिठो वञे त हर माण्हू खे पंहिंजे वक़्तु अनुसार कुझु पुराणियूं यादियूं सिकनि नोटनि जी रूप में जमा करणु घुरजनि